मेरी पसंदीदा मुद्रा है बाल मुद्रा योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना योग शारीरिक व्यायाम शारीरिक मुद्रा आसन ध्यान सांस लेने की तरीके को व्यायाम से जोड़ता है इस शब्द का अर्थ ही योग भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक योग के साथ मिलन है शिशु आसन और बाल मुद्रा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यह शारीरिक मुद्रा में सुधार के लिए प्रभावी खिचाव है शिशु आसन में पीठ की मांसपेशियों को मज़बूत बनाने रीड़ की हड्डी को लम्बा करने और थकी हुई पीठ को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए मुझे यह सबसे ज़्यादा पसंद है